मां महाराष्ट्र जे गोंदिया शहर जो आहियां असां छह भाउ भेण आहियूं मुंहिंजो जनमु असां सभिनि जो उते ई थियो आहे उते असांखे रहण में ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ उते असांजा घर ॾाढा वॾा वॾा हूंदा हुआ खुला खुला हवादारु हूंदा हुआ न गर्मीअ में गर्मी लॻंदी हुई न सियारे टेम में थधि पवंदी हुई खुली उस हूंदी हुई न पलुशन हूंदो हुओ ऐं न ई गाॾिनि जो हेॾो शोर शराबो इअं शांत ऐं हिकदमि बिल्कुलु हरियाली जो माहौल हूंदो हुओ उते असां गर्मिनि जे टेम में न फ़्रिज जो पाणी पिअंदा हुआसीं हमेशह मटकनि जो पाणी ऐं थधि थधि शयूं जीअं लीमे जो पाणी ऐं आमपन्ना इहा सभ पिअंदा हुआसीं गर्मिनि जे टेम असांजे घर में ऐ सी न ईंदी हुई खुली हेॾी हवा ईंदी की ऐ सी जी असांखे ज़रूरत महिसूस ई न थींदी हुई सियारे जे टेम में असां मस्तु उस निकरंदी हुई ॿाहिर खट ते वेही करे पीज सोहींदा हुआसीं सियारे जा नवां नवां फ़ल ऐं उतां जा ॿेर ॾाढा मशहूर आहिनि असां सियारे में ॿेर ईंदा आहिनि हुनखे सुकाए करे पोइ वरी घर में रखंदा हुआसीं पोइ उहे ॿेर वरी गर्मिनि जे टेम में ॻुड़ में उॿारे करे ऐं खाईंदासीं हेॾा सुठा ऐं मिठा लॻंदा हुआ उतं जा ॼमूं ॾाढा फ़ेमस आहिनि उतां जा ॼमूं ॾाढा मिठा हूंदा हुआ पर उहे सभ शयूं त असां हाणे दिल्ली अची विया आहियूं कान्हनि उते असां सभ ॿार मिली करे हेतिरी सारियूं रांदियूं खेॾंदा हुआसीं उहे सभ रांदियूं त हिते आहिनि ई न असांजे घर जे आसिपासि ई इस्कूल हूंदा हुआ कॾहिं इस्कूल लाइ काईं बस न कंदा हुआसीं पंध ई हली वेंदा हुआसीं ऐं पंध ई अची वेंदा हुआसीं ऐं इस्कूल जो मोहौल बि हेॾो सुठो हूंदो हुओ उते की लॻंदो ई न हो की इस्कूल पढ़ण आया आहियूं सभ कुझु पंहिंजो पंहिंजो लॻंदो हुओ कोई इयं न हुओ की कोई नंढो आहे या कोई वॾो आहे नवां नवां उते असां शयूं ॾिसंदा हुआसीं असांजे शहर गोंदिया में थोरो सो परे वञी करे ॾाढा गार्डन हूंदा हुआ हुन गार्डन में हर तरह जा फ़ल ऐं जेके सेम फ़लियूं हूंदियूं आहिनि असां वञी करे उते तोड़े ईंदा हुआसीं बाज़ारि मां न वठंदा हुआसीं फ़ल उतां वठी करे सभ खाईंदा हुआसीं मतलब इअं सुठो हुओ हिते त शहर दिल्लीअ में आया आहियूं सभ कुझु असां ॿाहिरां वठूं था कुझु बि असांजे घर जो कान्हे लेकिन जॾहिं असां गोंदिया में रहंदा हुआसीं उते कुझु बि खपंदो असां वञी करे अंब ईंदा हुआ अंबनि जा हेॾा सारा वण हूंदा हुआ हेॾा मिठा मिठा अंब जॾहिं पकिजी वेंदा हुआ असां प पटे करे ईंदा हुआसीं जंहिं ॾींहुं कचा हूंदा हुआ त पोइ हुनजी चटणी ठाहे करे या फ़ीर इअंई कचा खाईंदा हुआसीं असांजी मम्मी पापा मना कंदा हुआ तॾहिं बि असां मझंदि जो चुपचाप निकिरी वेंदा हुआसीं ऐं वणनि ता वञी करे लीमा कचा अंब ॼमूं तोड़े करे घर ईंदा हुआसीं उहे सभ ॾींहं ॾाढा यादि ईंदा आहिनि छो की अॼुकल्ह त इहो सभ आहे ई न हाणे त सभ कुझु असांखे बज़ारि मां ई वठणो पए थो ऐं असांजो जेको होम टाउन आहे गोंदिया उते असांजे भॻवान झूलेलाल जा ॾाढा वॾा वॾा मंदिर हुआ असां हर जुमे ते झूलेलाल भॻवान जे मंदिर वेंदा हुआसीं उन्हनि जे इतिहास जे बारे में ॾिसंदा हुआसीं उते हुनजी आरती वग़ैरह कंदा हुआसीं असां पंहिंजे कल्चर जे बारे में कोई ॾिण त्योहार हुजे उते असांजे कल्चर जा पूरी हिक कलोनी ठहियल हुई सिंधिनि माण्हुनि जी त हुन सभ कोई बि ॾिण हुजे होली हुजे कुझु हुजे असां ॾाढी धूमधाम सां मल्हाईंदा हुआसीं होली में होली जलाईंदा हुआसीं होलका पचाए करे सभ मिली करे खाईंदा हुआसीं ॿिए ॾींहं ते वरी होली जो धूड़ो जंहिंखे रंग चइबो आहे उहे सभ मिली करे खेॾंदा हुआसीं लेकिन अॼुकल्ह त इहो सभ कुझु आहे ई न हिते त सभ अची करे सभ पंहिंजे पंहिंजे में लिमीट में रहिजी विया आहिनि उते त कोई बि तहिवार हुजे मतलबु केॾनि ॾींहंनि खां पहिरों ई जॾहिं तहिवार अचण वारो हूंदो मना ॾाढी हलचलि थी वेंदी हुई की हाणे तहिवारु अचण वारो आहे असां हिअं कंदासी हीअं कंदासी त इहे सभ ॻाल्हियूं न असांखे सभ ॾाढी यादि ईंदियूं आहिनि